ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے میں فرک اور ریڈی میڈ بنائے ہوئے کپڑوں میں فرق زمین آسمان کا فرق ہے کیوں کیونکہ ہاتھ سے بنائے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی سائز کے اکورڈنگ بنائے جاتے ہیں پہلے سائز لیا جاتا ہے پھر اس کے اکورڈنگ اس میں بنایا جاتا ہے اور اس میں ایکسٹرا ڈیجائن بھی یوز کیے جاتے ہیں جو بھی آپ کا کسٹومر بولتا ہے اور وہ بوڈی کے اکورڈنگ بنتے ہیں اگر ہم بات کریں ریڈی میڈ کپڑوں کی تو اس میں نہ تو ہمارے کو سائز دینا پڑتا ٹھیک ہے اور نہ ہی پھر وہ ہماری بوڈی کے اکورڈنگ بنتے ہیں پھر وہ کہیں سے لوز ہو جاتے ہیں کہیں سے لونگ ہو جاتے ہیں کہیں سے شارٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں میں یہ چیزیں کبھی نہیں آئیں گی وہ آپ کی بوڈی کے اکورٖڈ اکورڈنگ رہیں گی آپ کی اس کے اندر فنیشنگ بھی اچھی رہتی ہے اور اس میں اور اس میں مٹیریل بھی اچھا یوز کیا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈی میڈ کپروں کی تو ریڈی میڈ کپڑے والے میں نہ تو اسٹیچنگ بڑھیا ہوتی ہیں اور نہ ہی اس میں مٹیریل جو یوز ہوتا ہے نہ وہ یوز اچھا کیا جاتا ہے تو اس لیے آج کے زمانے میں بھی لوگ زیادہ تر ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑوں کو پہننا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو گڈ لوکنگ گڈ وائب چاہیے ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ریڈی میڈ کپرے بھی پسند کرتے ہیں تو ان کو اسی میں مزہ آتا ہے لیکن ان کو پہننے کی تمیز تو ہوتی نہیں ہے میرے حساب سے